हाँ आब समय आबि गेलै अइ पौधा सभके लगबैके समय आबि रहल छै फरवरीमे ई सभ लगतै जनवरीके बाद फरवरीमे चालू भए जेतै ई जेना अहाँके सजमनि सजमनि करैला झुङ्गनी तखनसँ खीरा तहनसँ अऽ भिण्डी ई सभ पौधा हम लगबै छी हर साल लगबै छी अहियो बेर लगायब एखन बा हमर जे खेत यऽ से ओ पूरा नमी यऽ ओइमे नमी कम भेलाके बाद हम ओ खेती करब तखन ओकरा जोतब ओइमे जोतिकऽ एक बेर जोतब दू बेर जोतब कोदारिसँ ओकरा छानब तखन ओइमे फेर ओकरा खूब नीक जकाँ माटिके मेही मेही करब तखन ओइमे बीज हम लगायब बीजके ओकरा उपचार करब उपचार कयलाके बाद हम बीज ओइमे लगायब ओइमे गोबर देबै सड़ल गोबर देबै गोबर देलाके बाद फेर ओकरा कोड़बै आओर तखन ओकरा रोपबै आओर रोपलाके बाद फेर ओ नमहर गाछ होयत तऽ ओकरा सिञ्चाइ करबै सिञ्चाइ कयलाके बाद किछु ओइमे केल्शियम देबै कि गाछ नीक हेतै नीक पऽ डाँट ओकर मजगूत हेतै फल ओ बढ़िआँ देतै ई काज सभ अखन आब चालू भए जायत जनवरीके बितला बाद फरवरीमे चालू भए जायत एखन खेतमे नमी छै तै दुआरे एखन ई खेत नहि भए रहल छै नमी खतम हेतै तकर बाद ओकर जोत कोड़ करब तखन ओ सब्जी सभ लगायब ओ लत्ती फत्ती जे छै खीरा छै कदीमा छै सजमनि छै करैला छै झुङ्गनी छै रामझुङ्गनी छै ई सभ हमसभ खेतीके हर साल करै छी पटुआके साग सेहो बाओग करै छी ओ सभ खेती हम करै छी अऽ सभ साल करै छी अहियो बेर करब आब पाँच दिनक दस दिनक बाद खेतमे नमी कम भए जेतै तखन हम खेती चालू करब